असां सिंधी माण्हू पल्लव पाईंदा आहियूं मंदर में बि पाईंदा आहियूं घर में बि पाईंदा आहियूं उन जो छा आहे जो पल्लव पाइण जो मतिलबु आहे त भाई असां भॻवान जे हितां अरदास था कयूं वेनिती था कयूं ऐं क कयल गुनाह माफ़ था करायूं पिया ऐं उन में शइ जो असां पंहिंजो पल्लव जेको जाने करे का असां पोती पाती आहे चोलो आहे उन खे असां फैलाए करे भॻवान खां पल्लव गाईंदा आहियूं अॻे त वैसे त पल्लव घणनि ॼणनि जे नाले सां पाइबो आहे पर साईं टेऊंराम जो साईं झूलेलाल जो मतिलबु वधीक गाइनि था पिया ऐं उन्हनि खे पंहिंजो हिकिड़ी ईअं अरदास थी थी वञे पई असांजी तरफ़ां असांजे घर में बि असां ईअं कंदा आहियूं पल्लव पाए करे पंहिंजे गुरूअ खे मनाईंदा आहियूं पंहिंजूं ग़लतियुनि जी माफ़ी कराईंदा आहियूं जेको बि असां आरती कंदा आहियूं या जेको बि असां भॻवान खे प्रार्थना था कयूं जेको असां पाठ था कयूं सिंधियुनि में उन जे में कोई बि अखर असांजो भुलिजी थो वञे या घटि वधि थो थी वञे काई मात्रा हेॾे होॾे थी थी वञे त उन में सभु बख्शजी वेंदी आहे ऐं भॻवान जे हितां अरदास थी वेंदी आहे कि असांखे भॻवान पंहिंजे चरननि सां लॻाए रखे सभु कमियूं पूरियूं करे असां जूं असांखे पंहिंजे सिंधियुनि माण्हुनि खे ऐं सॼे संसार खे ख़ुशि रखे सुखी रखे उन्हनि जे घर में जंहिं जंहिं शइ जी कमी आहे उन्हनि खे मोकिल भॻवान उन्हनि खे घर में सभु कुझु मिले सभिनि जे घर में बरक़त थिए जंहिंजे घर में कंवारा वेठा आहिनि उन्हनि जूं शादियूं थी वञनि जंहिंखे कम नथा लॻनि कम ॾे उन खे साईं बस भॻवान खे ईअं प्रार्थना कंदा आहियूं हिकु त पोइ असांजा माता पिया आहे बस इहो ई महत्व आहे जय झूलेलाल